हा अॼकल्ह ॾाढी गर्मी आहे उस आहे हिन उसमें असां खेॾी बि न सघंदा आहियूं ऐं न ॿार ॿारनि खे खेॾण ॾींदा आहियूं इन करे असां ॿारनि खे चवंदा आहियूं तव्हां घर में ई खेॾो त असां बि तव्हां सां खेॾूं था त ॿार ख़ुशि थी वेंदा आहिनि जीअं लूडो थी वियो कैरम थी वियो सांप सीढ़ी थी वियो शतरंज थी वियो इहो गेॾम गेम खेॾंदा आहियूं खाईंदा बि आहियूं टी वी बि ॿार न ॾिसंदा आहिनि मोबाइल बि न हलाईंदा आहिनि सॼो ध्यानु हिनमें ई हूंदो आहे भई हे मिली करे ई वेहंदा आहिनि खेॾंदा आहियूं सभु वॾा घर जा वॾा बि खेॾंदा आहिनि नंढा बि खेॾंदा आहिनि त ॾाढो मजो बि ईंदो आहे गॾ खाईंदा बि आहियूं ॿाहिरि उस में बि न घुमंदा आहिनि घर में ई वेही करे सभु मजो कंदा आहियूं